किताबुनि जे अलावा मां मैगजीन ब्लॉग ऐं अख़बार पढ़ंदी आहियां अख़बार में मूंखे ख़बर पवंदी आहे की असांजे देश में ऐं ॿियनि देश में छा थो हले मूंखे समाचार जे बारे में ख़बर पवंदी आहे हुनजे अलावा अगरि कंहिंखे नौकिरी घोलणी आहे हो बि असांखे अख़बार मां मदद कंदो आहे ब्लॉग मां ख़बर पवंदी आहे की पंहिंजी सिहतु जो ध्यानु कीअं रखिजे हुनजे अलावा अलॻि अलॻि किस्मु जूं भाॼीयुनि जे बारे में हुननि खे ठाहिण जे तरिक़े जे बारे में ख़बर पवंदी आहे इन्हनि सभिनि खे पढाइण सां असांजी भाषा में बि तरकी थींदी आहे ऐं असांखे ॾाढो ज्ञान मिलंदो आहे